जोंनि गामियावहाय फरायसालिया दङ बेयावहाय मोजां जाग्रा न'फोर आरो बिजाबफोर देक्चफोर दङ नाथाय मोजां खिग्रा फाइखानानि थाखाय हाय जोबोद गोनांथार मोजां नङा खिनो हासुनो थाखायहाय जोबोद खस्त' जायो बेखायनो बे जोंनि फराइसालियावहाय थानाय फराय फायखानाखौहाय खिनो हासुनो थाखायहाय साफा खालामनो नांगौ साखोन सिखोन खालामनो नांगौ साखोन सिखोन खालामाबा जोंनि देहायाबो गाज्रि जायो बेखाइनो बे जोंनि फरायसालिनि फायखोनाखौहाय साखोन सिखोन खालामनो नांगौ अब्लासो गुबुनफ्राबो बे फायखानायावहाय हाबनो हागोन जेब्ला बे फायखानाया हाबजाया अब्ला बेयाव रावबो हाबनो हानाय नङा आरो बे फरायसालियाबो बे बाइदि गाज्रि मोनामनायफोरजों फरायसालिया गाज्रि गुबुंले जायो बेखाइनो बे जोंनि फराइसालिनि फायखानाखौ फोसाबनो नांगौ अब्लासो बयबो हाबनो हागोन